मुझे वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे शोध में काफ़ी दिलचस्पी रहती है अभी हाल ही में दिलचस्पी की बात ये थी कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान तीन का सफल प्रक्षेपण किया गया चंद्रयान तीन चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में प्रक्षेपित किया गया किया गया प्रक्षेपित ही नहीं किया गया सफलता पूर्वक वो वहाँ पे लैंडर को उतारा गया और वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है जिससे की हमारे देश में एक नई क्रांति आने की संभावना है इसी कड़ी में जैसे कि सभी जानते हैं की रूस के द्वारा भी प्रक्षेपण किया गया था चंद्रमा पर लेकिन उनका प्रक्षेपण सफल नहीं रहा और और वो असफल हो गया इस प्रकार यह एक हमारे लिए बहुत दिलचस्प घटना रही